میں نے اپنے لیے کچھ دن پہلے ایک کرتی خریدی تھی وہ بہت اچھی نکلی تھی اور سب سے اچھی بات کہ اس کا کپڑا بہت اچھا تھا اور بہت اچھا اچھی کوالٹی کی تھی اس کا کلر بھی نہیں گیا تھا اینڈ سب اس کی تعریف بھی کر رہے تھے مجھے بھی کافی اچھا لگا تھا میں جہاں پہن کر آئی تھنک جس بھی پارٹی میں پہن کر گئی تھی یا اپنے گھر پہ رشتے داروں میں پہن کر گئی تھی تو سب تعریف کر رہے تھے میرے گھر والے بھی کافی خوش ہوئے تھے اور کافی اچھی کوالٹی تھی اس کی اور سب وہیں سے لینے کی بات کر رہے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہاں سے لی ہے کہاں سے لی ہے تو وہ کرتی کافی اچھی لگ رہی تھی